ہیلو

جی میم سپر مارکیٹ سے بات کر رہی ہوں بتائیے میم کیا سہایتہ چاہیے آپ کو اوکے میم بتائیے جی جی بتائیے میم ایک منٹ میم آپ ویٹ کیجیے میں چیک کر کے بتاتی ہوں میم بنانا اسی روپیے کلو ہیں

ایک منٹ میم ایک منٹ میم رکیے چیک کرتی ہوں میم ڈھائی سو روپیے کلو ہیں جی جی ایک منٹ رکیے میم مینگو ڈیڑھ سو روپیے کلو ہیں جی جی ایک منٹ رکیے میم گریپس نبے روپیے کلو ہیں جی جی میم لیمن جو ہے اس کے اندر تھوڑا ہمارے پرائز زیادہ چل رہے ہیں اس کے دو سو روپیے کلو ہیں جی جی میم ایپل کے ڈھائی سو روپیے جی جی ایک منٹ میم رکیے ابھی اب میں چیک کر کے بتاتی ہوں میم اورینج کے پرائز ہیں وہ ستر روپیے کلو ہیں جی جی ون منٹ میم چیک کرتی ہوں میم ساٹھ روپیے کلو ہیں پپایا جی جی میم کچھ اور مدد چاہیے آپ کو کوئی اور کنفرم کرنا ہے اوکے تھینک یو میم اوکے